میڈیا جیسے ٹیلی ویژن اور پرنٹ میں اردو زبان کا استعمال بہت عمدہ طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ اردو زبان بہت آسان اور بہت اچھی زبان مانی جاتی ہے اور اس کا استعمال ٹیلی ویژن پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ریڈیو وغیرہ پر بھی ہم لوگ اس کا استعمال سنتے ہیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ ہے اس زبان کا سیکھنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے اس زبان کے بارے میں بہت آسانی سے ہم لوگ پتہ کر سکتے ہیں میڈیا میں اس کا چلن آج کے وقت میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس زبان کو سیکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی ہے بلکہ یہ زبان تو ایک عام لوگوں کی زبان کہلاتی ہے اور اس زبان کی شاعری اس کی ثقافت اور اس کا ادب تمام لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے